हम अपनो संस्कृतिके रक्षा करय खातिर सबसे पहिने हमरा अपनो पहिले खुदके मतलब अपनेआपके पहिले संस्कृतिके प्रति संस्कृतिके प्रति जोरै पड़तै तबे हमे बोलि सकबै कि हँ तु तहु कर एना कर हमरो संस्कृति एना छलै एना पहिले हमरो राजा महाराजा एना छलै हमरो पुराना संस्कृति एहनो छलै अङ्ग्रेज अयलाके बाद खराब भऽ गेल छलै केना के सब चीज अपनो धरम संस्कृतिके आदमी भुलल छै विदेशी वाला संस्कृति अपनावऽ लगलो छै ई सब गलत बात छै लेकिन अपनो संस्कृतिके आदमी थोड़ही ने भुलना छै जे अपनो जे पुर्वजे मतलब एते दिनासँ छलाह आन के ओ छलै वही रहना छलै लेकिन अङ्ग्रेज सब आदमीके गुलाम बनाके हमरा सबके पुरा एकदम दुइ सालोमे लागै छै पुरा एहिमे हमरा सबके दिमाग से अपना संस्कृतिके पुरा हटा देलकै मिटा देलकै भुला देलकै केना कैसे करयके किस लिए संस्कृतिके हमर जानऽ लए कि हमर संस्कृति बहुत अच्छा छै इसीलिए उसने बहुत कोशिश करकै कि केना एकदम मतलब एकदम बेकार करी देलकै लेकिन आब हमरा सङ्गे ई छै कि उम्मीद हमरा सभकेँ अपनो संस्कृतिके बचबिऔ कोना कऽ जाहिसॅं अपनो धर्म सनातन धर्म जे छै ओकरा बचाबै खातिर हमरा सब ओकरा पुरा बताबय लए पड़तै ओकरा कि हँ एनाकऽ छलै हमरा सबके संस्कृतिके विज्ञान से भी आगे छलै कि सुर्यके पहले हमरा सबके साइन्स विज्ञान अभी मतलब बतेलको छै नव ग्रह छै हमरा सबके केतना दिनो से पहिले से पूजा करै छी नवग्रहके ई सब आदमी सबके बताबेला पड़तै ई सब नया जवान आदमीके ताकि ओ जानि सकै कि अपनो संस्कृति केतना महान छलै एकरा खातिर हमरा गुरुकुल से पहिले छलै गुरुकुल मे बतेलो जाइ छलै आब छैबे नहि करलै आब इसकुल छै आब इसकुल सबमे पुरा एकदम नया किताबी भाषा सिखाबै छै जे अभी चलि रहलो छै ई सब चीज बहुत चेन्ज होइ गेलै हँ लेकिन एकरा खातिर हमरा सबके किछु प्रयास करय पड़त जैसे गुरुकुल खोलय लए पड़तै बच्चाकेँ बताबऽ लए पड़तै संस्कृतिके रामायण महाभारत ई सब सुनाबय पड़तै जते छोटा छोटा बच्चा छै बताबय लए पड़तै हँ देख देख हमरा सबके संस्कृति कइसनो छलै अभी कइसनो छै अभी हमरा सभके अभी जे चीज अभी साइन्स बता रहलो छै विज्ञान बता रहलो छै हमरा सब कते दिनो से सोचीकऽ फोलो करि रहलो छी कते दिन से हमरो शनि पुर्वज करि रहलो छै अभी हमरा सबके बोलै छै कि तु सब तोड़ा सबनि पिछड़ल छऽ मतलब आब उस टाइममे